खाना है की तऽ खाना मे की होत आइ भाते बनेलियै हन आइ भाते बना लेलियै दालि बना लेलियै चोखा बना लेलियै आ रातिमे होलै रातिमे खाना की बनेबै धियापुता कहलक एह आइ पूरिये होइ दही ने आइ पूरिये बना ले आलूये बला बना ले पूरी नहि किछो आलूये बला बनाए ले कम तेल लागतौ तेल खाली तनी तनी कऽ ऊपरे ऊपरे लगा दियही धियापुताके बुझबै खातिर बनाए देलहुॅं आ बिहान होके बोललहुॅं कि सब दिन एके रङ्ग खाना खेबही आइ मकोइये के रोटी पका दही आइ मकइके रोटी सागे बनतै साग रोटी बहुत अच्छा लगतौ खायमे गइ मोटकी खाली सागे रोटी बनबै छें तऽ कहलहुॅं कथी करियौ रे साग रोटी नहि खेबही तऽ कथी खेबही हइ आइ मछरी कीन कऽ ला गऽ रे पाइ नहि है से जो ने अधे किलो लऽ लिहऽ मछरी तब गेली तऽ की केली कीन लै छी छोटके बला मछरी फेर कहलहुॅं ओह धियापुता नहि खेतै छोटका मछरी तऽ बड़के मछरी कीन लै छियै आ बड़का मछरी कीनलहुॅं तब बड़का मछरी लेलहुॅं घर पर तऽ धियापुता कहलक ऊह पेठिया से एलही किछो कीन कऽ नहि लऽ कऽ एलही लऽ के एलियौ हन कथी लेलही ले ने बड़ी आर लऽ लेलियौ आरो किछो नहि कीनली तऽ फोफी कीन लेलहुॅं बड़ी कीन लेलहुॅं पाइ सठि जाइ है एलहुॅं तऽ कहलियै मछरी तऽ लऽ के एलियौ हन एह धियापुता बड्ड मन खुश भऽ गेल धियापुताके आइ तऽ मम्मी अयलै हन मछरिये लऽ के आइ मछरिये भात चलतै तऽ मछरी बनेलहुॅं भात बनेलहुॅं सब धियापुताके देलहुॅं खाय लए सब धियापुता खेलक आ शैन आयत तऽ शैन आयत तऽ कहत कि जे शैन कऽ खिचड़ी बना ने खिचड़ी खिचड़ी आ चोखा बहुत नीक लागै है ओहोमे खिचड़ीमे की कहत पिट्ठी दऽ दियही पिट्ठी धऽ देबही ने तऽ बहुत अच्छा लगतै खिचड़ी खायमे तऽ शैन आबय ने तऽ शैनके खिचड़ीये बना लेलहुॅं हँ शैनके खिचड़ी बना लेलू धियापुता खिचड़ीयेमे खुश भऽ जाइ है आ ओना तऽ सब दिना भात रोटी बनबे करै है साँझ भिनसर रोटियो खा लेलक रोटी बनेलहुॅं तऽ कहलक भात ला भात बनेलही तऽ रोटी बना धियापुता कहत भूका देत धियेपुतेके फरमाइशी से खाना बनैत रहत माय बापके रहतै रूपा तब ने खाना फरमाइशी बनतै तैयो मजबूर हो कऽ बनबै लए पड़ि जाइ है कहतै पापड़ कीन कऽ ला तनी पापड़े छानि दही भात दालि पापड़ तिलौरी होतै अरे नहि होतय रे नहि होबे करतौ नहि तऽ काने लागै है तऽ कहली ओह हारि कऽ बनाइये दै छियै जो लऽ आ नहि बेसी तऽ दसो रूपा दऽ देली तिलौरी लऽ आयल दालि कीन कऽ लेलही छै एक किलो कऽ कहलियै एक किलो रहतै तऽ दू चारि साँझ चलतै आ कोटामे चावल मिलबे करत आ चावल अपन आलू अभी खुनलियै हन तऽ आलू तऽ रहबे करै छियै घरमे रखले तऽ अपन ओकरे भात बना देलहुॅं दालि बना देलहुॅं भुजिया बना देलहुॅं वएह आलूके चोखा बनाए देलहुॅं रहि गेलै तनी पापड़ कीन कऽ लऽ आयल तब बना देलहुॅं वएह पापड़के आलूके पापड़ो बना दै छियै चीप्स चीप्स बना देलहुॅं तऽ कहलहुॅं धियापुता बुझतै पाइ नहि हैके गरीब आदमी छियै पाइ नहि तऽ ओकरे चीप्स बना देलहुॅं ओकरे तिलौरी खोटि देलहुॅं तऽ सुखि जाइ है तऽ ओकरे भुजि भुजि कऽ धियापुताके कहली अपन खो तऽ धियापुता खुश हो कऽ भात दालि वएह पापड़ खेलक आलू बला वएहमे धियापुता खुश रहल माइयो बाप खुश रहल आ जखने कहब साग रोटी खो तखने साग रोटी कहतै है हम नहि खेबौ साग रोटी साग रोटी बेकार हैके खाली तोरा मकइके रोटी आ सागे देखाय पड़ै हौ बनबही भात बनबही दालि बनबही पूरी बना मछरी बना मासु बना हलुआ बना खीर बना महज माए बापके ओते रहतै तब ने बनेतै महज धियापुताके तऽ एतने चॉइस रहत खाली नीके चीज पर आइ कहतै एह एक बाटी चाह ला आ दसगो पपड़ी ला खा लै छियै आरो आरो किछो नहि खेबौ हँ गइ दसगो रुपया ला आइ जाइ छियै समोसे कीन कऽ खा लै छियै हमे नहि खेबौ रोटी हरै रोटी नहि खेबही तऽ पाइ कहाँ से लेबौ से खाली समौसा खेबही तोरा सब दिन पाइ रहै हौ कहै छें पाइये नहि है पाइये नहि है तऽ मजबूर हो कऽ दिए ला पइड़ जाय धियापुता कहली जो आब की करियै काने लागय हय तऽ दऽ दै छियै